आं सासे बाइकार जानानै गोबां जेंना जेंनिफोरजों मोगा मोगि जानाय गोनां जायो बेफोर जेंनाफोरनि गेजेराव जोंहा गाज्रि ट्रेफिक गाज्रि बोथोर गाज्रि लामा गुसेब लामा एबा हा गिसिखानाय जसेबनाय हाग्रानि जुनारफोर लोगो मोननाय बेफोर जेंनाफोरखौ आं नुनो मोनदों जों दा बेफोर जेंनाफोरनिफ्राय बारगनो थाखाय जों आगु सांग्रांथि लानो गोनां जायो जों गाज्रि ट्रेफिकफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो ट्रेफिक इसेबां ट्रेफिक गोनां लामा गोबां थ्रेफिक गोनां लामा एबा थ्रेफिक जागोन बायदि लामा समभाबना थानाय लामाफोरखौ जोङो माने चुज खालामा जों सायख'वा आरो जों जेसेबां हागौ थ्रेफिक गाज्रि लोगो मोनगोन बायदि लामाजों जों थांनो माने जोङो थांनो थाखाय जों आखाइयाव लाया जोङो माने थ्रेफिक गैयि लामाजों लामाया एसे गाज्रिब्लाबो जों थांनो बे लामाजों थांनो थाखाय जों माने आगान सुरो जोङो थेवबो जोङो गाज्रि बोथोर जायोब्ला लामा गुसेबजों थांनायाव जों जोबोद मोगा मोगि गाज्रि जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो दा बे मोगा मोगि जानो गोनां जानायाव जों बेखौ गाज्रि बोथोरखौ नेवसिनो थाखाय जोङो बोथोर एसे मोजांबासो ओंखारलाङो हटेलफोरनिफ्राय बोथोर गाज्रिबा जों दसे एसे एनै थाथ'नानैबाबो जोंनि टाइम सेदिउलखौ एसे लस खालामनानैब्लाबो जोङो जाहाथे देहाया एसेबां खस्थ' मोना आरो गारिफोराबो जोंना इसेबां खस्थ' मोना बेनि थाखाय जोङो मोजां बोथोर नायनानै थांनाय जायो आरो गाज्रि लामाजोंथ' जों थांबाय थानाय जायो थांनांगौ जायो जोङो गाज्रि लामाजों जों जोबोद खस्थ' खालामनानैबाबो थांनांगौ जाखायो जों बाइकार हिसाबै जों गाज्रि लामाबाबो जों गाज्रि लामाखौ जों इसेबां नेवसिनो हाया बांद्राय गाज्रि लामाबा जों थांनो हायाबा जों थाङा मानोना बेयाव जोंहा देहानि खहा थायो जोंहा बाइकआबो गारिफोराबो बे फासियोबा जोंहा बहुद दिग्दार जायो समाबो बांद्राय लस जायो मोनसे लामायावनो गाज्रि लामायावनो जोङो थावनि मानि हेंथा जायोबा जों थांनो हाया जागोन होननानै जोङो बेयाव लामा गाज्रियाव बांद्राय गाज्रिथारबा जों थांनाय जाया गुसेब लामाजों थांनायाथ' गुसेब लामायाव थांनांगौ जायो जों दा गुसेब लामायाव माने जोबोद लासैहै सालायनानै थांनाय जायो आरो जुदि इसेबां सांग्रांथि लानानैब्लाबो जुदि जों थ्रेफिक एसे थ्रेफिकफोर लोगो मोनोब्ला जों थ्रेफिकाव सान्थियै नेनानै थायो जों माने इसेबां माने रागा रुगा जालायलाया माने बांद्राय मा होनो बेखौ इमपेसेन्स जानो नाङा होननानै आं सानो आरो जों हाग्रानि जुनार लोगो मोननायखौ जों मा बुंबावनो लोगो मोननायाथ' लोगो मोनखायो लामा गाज्रि हाग्रा लामाजों थांनाय जायो माब्लाबा माब्लाबा जोङो बेखौनो इनजय खालामनो थांखायो नालाय लामा हाग्रा लामाबाबो जोङो थांनाय जायो हाग्रानि जुनारफोरखौ नायनानै जों एसे इनजयसो मोनो इनजयबो लानाय जायो जों इनजयमेन्ट लानो एबा रंजानो थाखायसो जों बाइकिं खालामनाय जाखायो नालाय ओंखायनो खस्थ'आबो एसे एनै थांनाय जायो खिन्थु जों सांग्रांथि लानाया मोजां बेनिखायनो जों सांग्रांथिनि थाखाय जों इसेबां गिथावना जायगाफोरजोंबो थांनाय जाखाया बेनिखायनो जोंहा सांग्रांथियानो सिगांसिन गुदिसिन

मा होनो सांग्रांथिआनो गुदिसिन प्रिपेरेसन लाखानाय जाखायो नालाय जों दा सांग्रांथिखौनो प्राय'रिटि एबा सेफटिफोरखौ जों फार्स्ट प्राय'रिटि होननानै जों जोंनि दावबायनाय एबा बायकिंखौ जों जागायनाय जायो जोंहा बेखिनि सांग्रांथिखौ जोङो मोजाङै मोजां लाबानो जायो लामाफोर चुज खालामनाय थ्रेफिक जामफोरखौ मोजाङै कन्ट्र'ल खालामनानै थांनाय बोथोर मोजांफोरखौ नायनानै थांनाय आरो जोंहा जिब जुनारफोरखौ मोजाङै नायनानै थांबानो जाबाय बेफोरनो सोबसे मोजांसिन सेफटिनि लानांगौफ्रानो जाहैबाय